ख़र्च भी ज़्यादा होता है उसके बाद एक महीना के बाद फिर बकरीद आता है तब फिर बकरीद में जानवर करना पड़ता है हम लोग को जो रीबि रीति रिवाज है वो हिसाब से उसमें भी ख़र्च लगता है और वह दूवो त्यौहार तो हम लोग ख़ूब बढ़िया से मनाते हैं वे करते हैं जिसको अल्लाह देता है तो अच्छी अच्छी तरह मनाते हैं जिसको नहीं देते हैं अल्लाह तआला तो और इसी ग़रीबी से मनाते हैं एक महीना रमज़ान का रोज़ा रखता है लोग तो कष्ट से उसमें जितना ख़र्च करने का अल्लाह तआला दिया है वो करता है अदमी लोगों जिसको नहीं है ऐसे नहीं करते हैं जहाँ तक हुआ हुआ तक ले बाल बच्चा का सबके कपड़े लेना पड़ता है अच्छे अच्छे खाने खिलाना पड़ता है अच्छा अच्छा खाना खाना पड़ता है इबादत भी करना पड़ता है हम लोग एक महीना एक दम व्रत में रहते हैं तो एक दम इबादत के साथ रहते हैं इबादत नहीं छोड़ना है बारों महीनों में एक महीना हम लोग कष्ट करते हैं ये ग्यारह महीना उतना कष्ट नहीं है जितना एक महीना में कष्ट है मुसलमान भाई के लिए अच्छी तरह से सोचता है कि रमज़ान गुज़र जाए बाल बच्चा के साथे गुज़र जाए अच्छी तरह से इस पूरे ख़ानदान को से अच्छी तरह से गुज़र जाए रमज़ान अच्छा से अच्छा खाना खाते हैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं अच्छे से अच्छे बच्चे लोग को ख़ुश रखते हैं अदमी जिसके पास जैसी औक़ात है अल्लाह तआला दिए हुए वही हिसाब से रहता है बाल बच्चों को लेकर ना हो कौनो अब तो सरकार जागरुक हुआ है तो महिलाओं को तनि दिया है फसलिटी नहीं तो फसलिटी तो पहले महिलाओं को रहा ना जो है कमाई से मर्द के ऊपर जो दिया कमा के सो ठीक है नहीं दिया तो वही में गुज़ारा करना है अब तो फसलिटी से महिलाओं लोग रहती हैं फसलिटी हुआ सरकार दिया दे रही है